हाँ मैंने आईफ़ोन फ़ोट्टीन फ़्लिपकार्ट से ऑडर किया था उसमें दिखाया कुछ और था और आया कुछ और है नहीं दिखाया कुछ और था उसमें फ़्लिपकार्ड में आपने पहुँचाया कुछ और हो रेडमी नाइन पहुँचवा दिया है आपने यह तो ग़लत बात है ना नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए आपको मुझे नहीं मालूम आप एक्चेंज करिए फ़ोन नहीं तो पैसे रिटन करिए आप नहीं नहीं आपको जो मैंने ऑडर किया था वह पहुँचाना था ना आपको नहीं ऐसे कैसे ग़लती हो सकती है नहीं आप रिटर्न कर लीजिए अभी अभी आ जाइए